अॼुकल्ह पेपरनि में ॾाढी इन्फोर्मेशन अची रही आहे कहिड़े बैंक में घणो ब्याज़ व्याजु ते असांखे लोन मिले थो या जाम ॻाल्हियूं बैंक जूं अलॻि अलॻि पॉलिसियूं हूंदियूं आहिनि या इंटरनेट ते बि अॼुकल्ह ठका ॿई तकिड़ो ख़बरु पइजी थी वञे इंटरनेट ते त ॾाढो सुठो रोल अदा कंदो आहे ॿई बैंक पंहिंजो व्याजु दरि घटाए थी वधाए थी या कहिड़ो ऑफर ॾे थी या फिक्स डिपोज़िट ते घणा टका व्याजु थी ॾे या सीनियर सिटिज़न खे घणा टका वधीक थी ॾे ऐं इंटरनेट ते अॼुकल्ह माण्हू इहो सर्च करे थो सघे ऐं इहो ख़बरु इहा ॾाढी सुठी मिली थी सघे पई बैंक में असांखे वञणो ज़रूरु कान्हे ऐं कहिड़े कहिड़े बैंकनि में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पॉलिसियूं कहिड़ा कहिड़ा स्कीमियूं चालू आहिनि उहे बि ख़बरु पइजी थी सघे